आमच्या क्षेत्रांत संस्कृतीक पंगड सुमार पंदरा पंगड आसात आनी हे पंगड वेग वेगळ्यो संस्कृतीक कार्यावळी घेवन येतात वेग वेगळ्यो गजाली लोकां मुखार दवरतात लोक संसकृताय लोक परंपरा तिगोवन दवरपाचें काम करतात दर वर्साक आमी वेग वेगळे संस्कृतीक संस्कृतीक पंगडा वांगडा हेर संस्कृतीक लोकां कडेन आमी संवाद सादतात तांचे कडेन उलोवप आमचें चालू आसता